گڈ مارننگ سر آپ اسٹینری سے بول رہے ہیں

ہاں تو آپ کے پاس کون کون سی کوالٹی ہیں ارے مجھ کو پنسل لینا ہے کاپی کتاب لینا ہیں بہت قلم قلم بھی لینا ہے پین بھی لینا ہے سر تو آپ کے پاس کون کون سی کوالٹی ہیں ہوں جی ہاں تو جی تو اس میں کوالٹی کے حساب سے اس کی پرائز بھی ہوگی

جی تو یہ کیسے ہوگا آن لائن پیمنٹ سر یہ آن لائن بھی سامان بھیجتے ہیں جی تو کب اگر آن لائن سامان لینا رہے تو کب تک یہاں پہنچا دیں گے جی تو اس کا پیمنٹ کیسے ہوتا ہے آن لائن ہوتا ہے کہ کیسے جی جی

جی جی جی مجھ کو بک بھی لینا ہے پنسل بھی ہے اور پین بھی ہیں لینا ہیں جی جی جی جی اچھی کوالٹی میں جو بڑھیاں رہے وہی جی نہیں اور اور اب سامان ہو کوئی تو بتائیے جیسے ربڑ بھی ہوتا ہے اس میں انچل بھی ہوتی ہے ہوں تو وہ کیسے کوالٹی وہ بھی ہے جی جی جی جی جی تو جو اچھے ہے اس کو بھیج دیجیے جی تو آپ آپ اسکینر بھیج دیجیے میں پیمنٹ کر دے رہا ہوں

چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو سر تھینک یو